جی ایسا کہنا بالکل بھی صحیح نہیں ہوگا کہ پرانی نسلیں نئی نسلوں سے زیادہ مذہبی تھیں اور جو نئی نسل ہے اس کے اندر مذہبی رجحان بہت کم پایا جاتا ہے اور پرانی نسل کو اپنے مذہب سے زیادہ لگاؤ تھا ایسا بالکل بھی نہیں ہے ہاں ہم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ پرانی نسل میں کچھ لوگوں میں مذہب کو لے کر بہت زیادہ جوش پایا جاتا تھا لیکن اگر ہم موجودہ وقت کو دیکھیں اور نئی نسل کو دیکھیں تو ان کے اندر بھی ایک بہترین شوق اور لگن پایا جاتا ہے اپنے مذہب کو لے کے یہ نئی نسل بھی بہت زیادہ حساس اور جوش سے بھری ہوئی ہے کیونکہ مذہب جو ہے وہ انسان کو انسان بناتا ہے مذہب کو اگر صحیح طور پر پڑھا جائے اس کا مطالعہ کیا جائے اور اس کے تمام احکامات کو بہت اچھی طرح پڑھا جائے اور اس کو صحیح طور پر سمجھا جائے تو مذہب آپ کو بہت اچھے راستے کی طرف لے کر جاتا ہے اور یہ جو نئی نسل ہے اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ ہر ایک کام کو پہلے پڑھتی ہے سمجھتی ہے اور پھر اس پر عمل کرتی ہے ایسا ہی مذہب کے ساتھ بھی ہے کہ اس نسل کو مذہب سے لگاؤ پڑھنے کے بعد ہوتا ہے یہ نسل مذہب مذہب کو پڑھتی ہے یہ نسل مذہب کو سمجھتی ہے اور پھر اس پر عمل کرتی ہے تو میں مانتا ہوں کہ نئی نسل مذہب کے معاملے میں زیادہ بہتر ہے اور پرانی نسل کے مقابل مقابل میں نئی نسل کو مذہب سے زیادہ لگاؤ ہے